हेलो भैया क्या आप ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं जी मैंने आपकी पिछले महीने भी बुक किया था गाड़ी अभी भी मुझे बुक करने के लिए चाहिए था क्या आप बुक करेंगे मुझे यात्रा में जाना था हाँ पिछले बार भी मैंने आपकी गाड़ी बुक किया था उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा सभी चीज़ें अच्छी हुईं इसलिए मैं इस बार भी आपके गाड़ी में ही ट्रैवल करना चाहती हूँ जी जी भैया ठीक है धन्यवाद